ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں ہم نقل و حمل کے لیے یعنی کہیں آنے جانے کے لیے اور آمد و رفت کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں یہاں کا نقل و حمل کا نظام بری یعنی خشکی اور بحری یعنی سمندری راستے اور فضائی یعنی ہوائی راستوں پر مشتمل ہے اور ان تمام طریقوں کو ہم بھارت کے لوگ اپنی سہولت اور آسانی کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں یہ تینوں ہی راستے ملکی سطح پر حکومت کی نگرانی میں اور سرکاری و غیر سرکاری یعنی پرائیوٹ طریقوں سے عوام کے استعمال میں ہیں عام طور پر لوگ ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے ریلوے لائن یعنی ٹرین کا سہارا لیتے ہیں اگر وہ مالدار ہیں اور ان کو جلدی کہیں جانا ہوتا ہے ملک میں ہی ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا ایک ملک کے کونے سے دوسرے کونے کو سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ ہوائی جہاز کا سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں اس میں ایک تو وقت کی بچت ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ آرام بہت ہوتا ہے ہم کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن ٹرین ہمارے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے لوگ اسی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹرین میں سفر کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کم پیسے میں زیادہ دور تک کا سفر جیسے ایک ساتھ کئی لوگوں کو سفر کرنا ہو تو اس کا الگ ہی مزہ ہے ہم اپنے وطن جانے کے لیے ٹرین کا ہی سہارا لیتے ہیں اس میں الگ الگ کلاس کی بوگیاں ہوتی ہے اے سی کلاس تھرڈ اے سی سیکنڈ اے سی فرسٹ اے سی اسی طرح سلیپس کلاس سلیپر کلاس اسی طرح جنرل کلاس پھر ٹرین بھی مختلف ہوتی ہے راجدھانی وندے بھارت شتابدی ایکسپریس غریب رتھ وغیرہ ٹرین کے علاوہ بس بھی ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے ملک میں آمد و رفت کے لیے کرونا کے وقت سے بس کا سفر اور زیادہ بڑھ گیا ہے اب لوگ بس کے ذریعہ بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبہ کو جانا پسند کرنے لگے ہیں اور شہروں کے اندر تو بس ایک بہترین ذریعہ ہے اور اسی طرح ہمارے ملک کے کچھ شہروں میں میٹرو کی سہولیات دستیاب ہے میٹرو کا سفر دلی میں بہت زیادہ آسان اور آرام دہ ہے اسی وجہ سے اس میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے میٹرو ایک شہر کے اندر کہیں آنے جانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اس میں بہت سہولیات ہیں ہمارے بہار میں بھی میٹرو کا کام جاری ہو رہا میٹرو کا کام جاری ہے لوگ اپنے آفس جاتے ہیں کالج جاتے ہیں کام پر جاتے ہیں یا پھر ایسے ہی کہیں آنا جانا ہو تو میٹرو ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ لوکل علاقے میں چند کلو میٹر کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں موجود ہیں جیسے آٹو رکشا کار وغیرہ ان تمام ذرائع میں ہم کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سفر اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے سامان اور مال کا بھی خطرہ ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ان سب مسائل کو حل کرتے ہوئے اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں